उत्तर प्रदेश में समाचार पत्र जा मुख्य स्त्रोत आहिनि टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स दैनिक जागरण इहे सभु आहिनि हिननि सभिनि खे पढ़ण लाइ ॾाढो बढ़िया रेजन प्रिंट ॾींदा आहिनि ऐं इन में बढ़िया सां लिखी करे ॾींदा आहिनि स्पोट्स लाइ ॾींदा आहिनि खेॾ खेल कूद लाइ ॾींदा आहिनि एजुकेशन पढ़ाई लाइ ॾींदा आहिनि ऐं उन में वापारनि लाइ ॾींदा आहिनि ऐं उन में विहाउं वधाइण लाए ॾींदा आहिनि ऐं उन में देश विदेश जूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि हर शइ उन में थींदी आहे त उन में पढ़ण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हा इन में इहो आहे की थोरो सो पढ़ाई में साफ़ साफ़ हूंदो आहे त सुठो लॻंदो आहे अॼुकल्ह जे हिसाब सां